आं गोदोनिफ्राय नुबोदों उन्दैनिफ्राय जों ड'क्टर गैयामोन बेबस्थायाव दंंमोनब्लाबो फिसा फिसौ ड'क्टर दंमोन किसुमान डेलिभारि अबस्थायाव गथ' जोनोम जानो गोनांब्ला ड'क्टर लाबोआमोन ओइ आखुरिया अजा अजा सासे लाबोनानै बिभिन्न दै सारनाय गय सारनाय दौनानै ओइ गरबभथिफोरखौ खालास खालामोमोन आरो लोमजाब्ला साजाब्ला बोन्दों थखासे होब्लानो खारोमोन नै दासो आं नुबोबाय ड'क्टर नांगौ बिजि होआब्ला जाया आगोलनि दिनाव बिजि नाङामोन आं उन्दैनिफ्राय नुबोदों बन्दं थखासे अजा लाबोनानै खाब्लानो बेरामफोरा खारोमोन मोदाइ दावदाइ अरब्ला ओइ दाउसा हालिसे लानानै रुजानाय बानो बेमारफोरा खारोमोन आं बिफोरखौ नुबोदों आरो दा आगोलनि मथे किसुमान मुलिफोरखो जाब्लानो बेरामा हामोमोन दानि दिनाव नुबोबाय जोंनि उननिफ्राय ओइ ड'क्टर नङाब्ला हामा जाबाय किसु मेडिकेलाव लांबाय ड'क्टरफोरखो ड'क्टरदो ओइ बिजि होबाय नायबाय बेरामखो फाहामो आरो बैगियानिक जुगनि दिनाव नै दा बैगानिक जुग दा जुगा परिबर्टन जायोना दा आं हैथु आगोलनि बाथ्राखो नुनानै नै दा बैगियानिक जुगनि बाथ्राखो आं खोन्थाबाय आरो दा अजा दावदों बेमार खामार दाउसा लुजानाय माबा मोनसे मोदाइ अरब्ला दाउसा लुजानाय लुजानानै मुलि एसे बरि मुलि जाहोहोब्ला हामोमोन आगोलनि दिनाव दा बेफोर गैला दा बैगियानिकआव फैदो आरो आगोलनि अजानि मथे जाहा बिफोरनिनो बोन्दो थखासे मुलि जानानै हामोमोन आरोना